तो भैया किससे जाएंगे आप हँ तो टेमपु तो अभी आएगी थोड़ी देर के बाद हँ हँ टिकट वीकट में हे इसका त प्रयागराज संगम मेला का ठीक है ठीक है हम उसका कर देते हैं और उसका लगेगा लगेगा पाँच सौ सैंतीस रुपये ठीक है जाइए पाँच सौ दे दीजिएगा न आपका न मेरा साढ़े चार सौ वही आधे घंटे में आ जाएगी हाँ हाँ स्वाहा प्रयागराज संगम घुमाएंगे आपको व वो गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिली हैं वहाँ पर आपको घुमाएंगे बाज़ार वजार दिखा देंगे हाँ त घूमा उमा देंगे पूरा हम आप स्नान भी कर लीजिएगा गंगा जी में नही नही खाना अपना आपको खाईयेगा नहीं नहीं नहीं पाँच सौ दीजिएगा तो सब कुछ कर देंगे नहीं नहीं पाँच सौ देंगे त अब सबकुछ कर देंगे खाना उना सब रहना उहना सब दस पंद्रह मिनट और जोड़ लीजिए नहीं नहीं आएगा बस थोड़ी देर में आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे आप आपका टिकट काट दिया है मैंने हाँ हाँ हाँ सत्यम पाठक के नाम से काटे हैं प्रयागराज संगम मेला प्रयागराज संगम मेला हाँ हाँ मेला घुमाएंगे नैया पर आप जब अब जैसे गंगा जी में उतरेंगे तो अब नैया वैया का आप खुद देंगे हम नही देंगे नहीं नहीं नहीं नैया वैया का मैं नही दूंगा आप देंगे बस हाँ नहीं नहीं नही नही साढ़े चार सौ पाँच सौ में ये सब नही है नहीं नहीं वो सब नहीं देता है वो अपना करना पड़ता है बस पाँच मिनट और रुकिए बस आ गया है हाँ हाँ हाँ वो कोरोना ओरोना चल रहा था न उसमें दिक्कत हो रहा या होगा हँ उसमें नहीं नहीं कोई दिक्कत अभी अभी वो भी नहीं टेमपु मैंने लिया है हाँ हाँ नहीं सी एन जी है पेट्रोल होता तो ये पंद्रह सौ लेते नहीं आग कहाँ से भरेगी वो बढ़िया वाला सी एन जी लगा होगा न उसमें हँ भैया ठीक है ठीक है जब त हम आपको फोन करते हैं ठीक ठीक नमस्ते